ہیلو جی دوائی کے نام بتائیے سر جی دوائی کے بارے میں کچھ بتائیے سر جی جی سر بہت کو سر اور بھی کچھ دوائی کے بارے میں دوائی لے کے آتے ہیں آپ لوگ دوائی دے سکتے ہیں جی جی جی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس میں جی سر آپ کے پاس فون ہے سر جیسے وہ ڈولو پیراسیٹمال سریٹون یہ سب سارے چیز دے سکتے ہیں آپ جی سر اور کچھ بتاٮٔیے سر ابھی تو سر چار چار کٹ یہ پیکٹ دے دیجیے میں پہلے اس استعمال کر کے دیکھوں اس کو میں پیسینٹ کو دے کے دیکھوں پھر نہیں ںئی والی دوائی سر چار پیکٹ دے دیجیے اور بھی کچھ پیراسیٹمال سڈون یہ سب ڈولو یہ دو دو ڈبہ کر کے دے دیجیے پھر میں نے آگے پھر آپ سے بات کرتے ہیں جی سر تو اس میں ڈسکاؤنٹ کتنا دیں گے سر جی بہتر ہے جی سر اگر میں اور بھی کچھ دوائی اگر آپ کو بتاؤں نام بعد میں تو اس کو بھی ڈلیور کر سکتے ہیں سر سیم پیمنٹ سر آپ نے آنلائن چاہیں تو وہ آنلائن کرا سکتے ہیں یا تو کلینک پہ آ کے لے سکتے ہیں آپ ایڈوانس سر آپ سے یہ ملاقات کر کے دے سکتے ہیں جی ہاں سر مجھے آئندہ جب ضرورت پڑے تو ٹائم سے دوائی مل مل سکتی ہے نا ہاں ٹائم میں اویلیبل رہیں گے آپ جی